रोनाल्डो रोनाल्डो हिकु जाम फेमस फुटबॉलर आहे हुन जाम सारे वल्ड रिकॉड तोड़िया आहिनि फुटबॉल फील्ड में ऐं जाम माण्हू शौक़ीन हूंदा आहिनि ख़ासि करे रोनाल्डो जो मैच ॾिसण लाइ रोनाल्डो खे हाल ई में ॿ साल पहिरीं दुबई में इन खे कत एमिरेट्स जो कुझु ब्रांड एंबेसडर ईअं कुझु ठाहियो हुजनि त जाम फेमस पब्लिक स्पीकर आहे रोनाल्डो पोइ टफ्ट टफ्ट हिकिड़ो अमेरिकन प्रैज़िडेंट हुओ सतावीह प्रैज़िडेंट हो अमेरिका जो उणिवीह सौ अठ में प्रैज़िडेंट लॻो पो उणिवीह सां ॿारहं में हारजी वियो टफ्ट एज़ आ प्रैज़िडेंट रिपब्लिक पार्टी आहे अमेरिका में हुन पार्टी खां जीते करे आहियो हुओ इहो टई मो पिया पार्टी जे साम्हूं जिते हुओ टफ्ट एज़ आ प्रैज़िडेंट ऑफ यूनिटेड स्टेट्स सिनक्लैर सिनक्लैर क्लेव सिनक्लैर हिकिड़ो ब्रिटिश यूके जो इंवैंटर ऐं एंटरप्रेन्योर हुओ जाम टैक्नोलॉजी में इंवैंशन कया हुई जाम सारी शयूं जीअं ज़ैड एक्स असीं ज़ैड एक्स स्पेक्ट्रम क्यू एल टैक्नोलॉजी करी शयूं आहिनि उहो ख़ासि करे जीअं पॉकेट कैलकुलेटर जीअं उहो छेब में पाण कैलकुलेटर रखे सघूं हुओ सभिनी खां वधीक फेमस शइ हिन ठई वियूं मिनी कंप्यूटर में ठाहिया हुई त इहे जाम फेमस माण्हू हुआ